हां जी हां जी

हां जी हां जी सर में क्लेअर करी दित्ता हा तुसें ई उस बेल्लै जिस बेल्लै तुसें लैता हा मेरे कोला सर जिस टाईम तुसें लैती चीज़ चैक्क करियै लैती उस बेल्लै क्लेअर करियै ते दित्ता में तुसें ई ओह् नेईं सर ऐसी गल्ल नेईं ऐ में फोन ठीक करियै दित्ता आ तुसें ई उस टाईम नेईं नेईं नेईं सर ऐसी गल्ल ई नेईं कोई बी तुस दवारै लेहाओ मेरे कोल में तुसें ई थुआढ़े कोल थुआ दिखदे दिखदे जनाब गल्ल सुनो ओह् थुआढ़ी गल्ल समझै दा में मैंह्गे फोन मैंह्गे फोन ओ मेरी गल्ल सुनो तुस फोनै ई लेहाओ में दवारा चैक्क करगा थुआढ़े मुहैं अग्गें सामनै दिक्खी खोह्ल्ली थुआढ़े समेत पूरा करैक्ट करियै देना नेईं नेईं जनाब एह् साढ़ी ऐसी ऐसी गल्ल ऐसी गल्ल निं ऐ जनाब नेईं नेईं जनाब ऐसी गल्ल निं ऐ साढ़ी बी रोजी ऐ थुआढ़ी बी रोजी ऐ दिक्खो गल्ल एह् ऐ जनाब में स्हेई कीता बा ओह् कोई रेही दा होना फाल्ट भी केह् करना दिक्खो गल्ल एह्

में तुसें ई गल्ल एह् सनाई केह् थुआढ़ा पंजी सौ रपेआ लग्गना क्लेअर ठीक होई जाना ते तुसें दित्ता ठारां सौ ओह्दे ने न्हाड़ा कम्म पूरा क्लेअर कि'यां करां

में तुसें ई सनाऽ दा कि तुसें ई में तुसें ई आखेआ कि हैलो